गय बिफांफोरखो मेसें बोथोरावहा खरान जायो अखाबो बारा गैया जायो बेनिखायनो अखा बारा गैयिनि थाखाय रानस्रां लाङो बिफां लाइफांफ्रा बेदिनो थांहोनो गोब्राब जायो आरो ओमफ्राय मेसें बोथोर मोनब्लाथाय बिफांफोरानो थांनो गोब्राब जाबा थैहां थैहां जानानैनो आस्थेयैनो बेयो अब्लाबो थांनो गोहो फैफिनो आरो आस्थेनो थांखांफिनो खायसे खायसेया थैलांजोबो बेनिफ्राय बिबारफोरलाबो बिदिनो मेसें बोथोराव रानज्राबाजोबलाङो मेसें बोथोराव अखा गैयिनि थाखाय अखाबो मोनसेबो मोना बिनि थाखायनो मेसें बोथोरबाथाय बिबारफोराबो रानज्रां लाङो आरो गय बिफां बेदिनो थाइजौ खान्थाल बिफांफोराबो बिलाइफोरा सिरिनानै मेसें बोथोराव बिबारफोरा बिफांफोरा गासैबो थैनायनि महर लायो एसे अखा मोनब्लानो थांगोन आरो आस्थेनो बेयो थांबा बेयो बोरैबाब्ला थांसिगोन बोरैबाब्ला थैसिगोन आरो गय बिफांफोराबो बेदिनो मेसें बोथोराव अखा मोनैनि थाखायनो खायसे थैगोन खायसे थांगोन बेदिनो बिबारफोराबो बेबायदिनो थैयोबो थाङोबो मेसें बोथोर मोनब्ला रानस्रावलांनानै हासारबो हासारबो गैयाब्ला रानस्राव स्राव जायो हासार गैयाब्ला बालाजों दुंखावनानै गरमनो सान्दुं गोसा मोननायजों हासार गैयिनि थाखाय बाला अन्थायजों रानस्राव लांनानै गय बिफाङाबो बिबारलाबो खान्थाल थायजौ बिफांलाबो बालानि दुंनाय हानि दुंनायजों अखा मोनै दै गैयिनि थाखाय थैजोबलाङो आरो थैजोबलांनानै बिदिनो बिलाइफोराबो सिरि लांगोन बिबारफोराबो बारहां बारहां जागोन खान्थाल बिफांफोराबो मेसें बोथोराव बिबारानो बारहां बाराहां बेदिनो आस्थे बारलांगोन अब्लाबो फिथाइ सामथाइफोरा खम जागोन आरो ओमफाय दैज्लां बोथोरफोरावलाय बेदिनो फिथाइफोरखौथ' गोबाङैनो थाइगोन ओमफाय एबा अखा मोनब्ला बिफांफ्राबो गोबाङैनो मोजां जायो मोजां थाङोबो थांनानैहाय फिथाइफोराबो मोजां गोबाङैनो थायो आरो दैज्लां बोथोराव अखा मोनो बेदिनो दै मोनबाय थानायनि थाखाय मेसें दैज्लाङावहा मोजाङै फिथाइ थायो बिबाराबो मोजां बारो फिथाइ सामथाइफ्राबो मोजाङैनो थाइजोबो आरो ओंखायनो मेसेङावनो गोबां खरान जानायनि बोथोर दैज्लां बोथोर दैज्लाङाव बेदिनो खरान जाया